होनसै जोङो गोदो जोङो गोदो मैगं गायनाया मेसेङाव कफि गायगोन लाफा खुबैगोन दुन्जिया खुबैगोन सामब्राम खुबैगोन लाय खुबैगोन आरो गोबोरखि हासार होयोमोन हालेवनोसै हालेवनानै गोबोरखि हासार होनोसै गोबोरखि हासार होनानै मैगं गायनोसै मैगं गायनानै ओमफ्राय बे माइसा दाङोमोन आरो खन्था फिसा फिसा दंमोन खन्था फिसाजों माइसा दांनोसै हाग्राखौ माइसा दांसै होमबानो जि जाबोगोन मैगङाबो गोदोनि समाव दाथ' बिदि खुनु जाला हासार गैला बारियावबो दाखोर दाला सिथ्ला सिबनायनि दाखोरखौबो बारियावनो ज' गारहैयोमोन जों फुखां फुखां आरो दैलाङावबो जोगोनार खुमब्रा गायनोसै जोगोनार खुमब्रानो बैसां होनोसै औवा बिजौखौ औवाखौ खुन्थिया गायै गायै औवा बिजौखौ आरो थिंखु दालायखौ बैसाङाव सा सायाव होनोसै बिजोंनो मानसै मालाय थायबें गायगोन जिंखा गायगोन जोगोनार खुमब्रा गायगोन दा बे जोगोनार खुमब्रानि बिफां गुदि गुदियाव दाखोर सिबनायनि बे दाखोर सिथ्ला सिबनायनि दाखोरखौ हाखौ ज' ज' फुखां फुखां बिफां गुदि गुदियाव हैदो बोरमा खि होदो दावखि दावला दाउनि खि बोरमानि खि हैदो बिफां गुदि गुदियाव होमब्लानो बिराद मोजां सायस्थ' जाबोयो मैगं थायगङा आरो जोंथ' भिटामिन बो होनो रोङा मुलिबो गैया बिबार बारनायावबो जों मुलिबो होनो रोङा जोंना बेनो दाउनि दाउनि खि बोरमानि खि सिथ्ला सिबनायनि आफाखि बेनो जोंना हासारा बेनो जोंना मुलिया बेजोंनो थायगोन मेसेङावबो बेजोंनो ग्लाब ग्लाब जागोन लाफा खफि लाइ लाफा खफि बिजोंनो जों बिखौनो जागोन बेखौनो फानगोन दाहोना लावखार ग्रोम ग्रोम बेखौनो जागोन बेखौनो फानगोन जोङो